मूंखे डस्ट एलर्जी आहे मूंखे हिन जी ॼाण कोन्ह हुई मां चङनि ई डॉक्टरनि खां होम्योपैथिक डॉक्टरनि खां पुछा ॻाछा कई त मूंखे हिकिड़े बुज़ुर्ग डॉक्टर ॿुधायो त तव्हां योगा कंदवि त तव्हां जी डस्ट एलर्जी दूरि थींदी छो जो मूंखे घणीयूं ई छीकू ईंदियूं आहिनि ऐं मूंखे डस्ट एलर्जी मां ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे त हिकिड़े बुज़ुर्ग डॉक्टर ॿुधायो त डस्ट एलर्जी जो इलाजि न एलोपैथिक में आहे न होम्योपैथिक में आहे सिर्फु योगा में आहे हिन करे मां योगा ज्वाइन कई आहे